भ्रष्टाचार छा आहे स्वास्थ्य जी खेत्र में ॾिसो वञे त भ्रष्टाचार आहे किथे कोन आहे जीअं त माण्हू आहिनि इलाज ॾिसनि था की भई हिते सुठो पियो थिए जीअं सरकारी अस्पताल तां खणूं हिकु हिकु सरकारी अस्पताल आहे हुते छा आहे माण्हू जेका थोरा पेसे वारा हूंदा आहिनि त हू छा कंदा आहिनि थोरो डॉक्टर खे थोरो घणो पेसो खाराए पंहिंजो इलाज सुठो कराईंदा आहिनि त इहो त भ्रष्टाचार तो थे ये विचारा जेका ग़रीब ग़रीब माण्हू आहिनि जेका परे परे खां अस्पतालनि में पंहिंजो इलाज त कराए अचनि त उहो छा आहे स्वास्थ्य खेत्र में इहो ई अञा कारणु हूंदो आहे त भ्रष्टाचार हूंदो आए इननि सां माण्हुनि खे मौको मिलदो आए इहो ई आए कि अजुकल्ह जा माण्हू जेका डॉक्टर हूंदा आहिनि हुननि जो पंहिंजो क्लिनिक थींदो आहे ऐं हुते वञी करे माण्हू पहिरीं हिकु जंहिंजो इलाज सम्झो हिकु उन मिसाल त खयूं हिकु माण्हू आहे उहो भरती आहे अस्पताल में भरती आहे त हुन ॿई माण्हूअ आहिनि ॿ माण्हू भई सॼो हॉल भरती आहे लेकिन ॿ टे माण्हू आहिनि आसे पासे वारा कंहिंखे कुझु बीमारी आहे कंहिंखे कुझु कुझु बीमारी आहे भई सभु बीमारियूं में गिड़जियल आहिनि त हिकु ॼणे खे जीअं डॉक्टर अचे थो त उहो डॉक्टर पंहिंजो क्लिनिक आहे ऐं ॾिसे तो हिकु माण्हू थोरो ग़रीबु आहे वीचारो जेको थोरो गाम वांव मां आहियो आहे जंहिंजो हेॾो कोन्हे त उहा डॉक्टर खे चई सघे या पेसा खाराए सघे ऐं हिकु आहे थोरो पेसो सही कयो त उहे पंहिंजे क्लिनिक ते हुन डॉक्टर जे क्लिनिक ते वञी हुन खे सम्झाए भई डॉक्टरन असांजो इलाज उते हले पियो हिते तव्हांजे अस्पताल में सरकारी अस्पताल में जीअं सरकारी अस्पताल जे डॉक्टर हुजे हुन खे पैसो खाराईंदा आहिनि त पैसा इलाज सुठो हले त उहो डॉक्टर बि छा कंदो आहे उहो डॉक्टर बि त भेदभाव कंदो आहे हुन जो भले कमु आहे त सभिनि खे हिकु बराबरि हलाए छ्ॾे छ्ॾा लेकिन जेके पेसे वारो माण्हू आहे हुन त हुन खे पेसा खाराया आहिनि त उन पेसा खायूं चकर छा थींदो आहे हिन करे उहे माण्हू हुन खे डॉक्टर वधीक ॾिसंदो आहे हुन खे जे घटि घटि जल्दी जल्दी वेंदो आहे जीअं जीअं ऑपरेशन थियो या कुझ बि थियो त जल्दी वञी उन खे ॾिसंदो आहे त भई न ठीकु आहे हुन खे ॾिसे थो छो इहो छो इहो चो पेसा खाराइण जे करे थियो आहे ऐं हिन जो कारण छा थींदो आहे माण्हू जेको भ्रष्टाचार वधंदा आहिनि हिन सां भेदभाव जो बि थींदो आहे त माण्हू जे मन में ईंदो न भई यार ई डॉक्टर हिन खे बि ॾिसे हिन खे कान पियो ॾिसे त हू ग़रीब थी वियो हू इहो छा आहे भ्रष्टाचार ई वधाईंदो आहे माण्हू जे विच में भेदभाव आहिनि माण्हू उंगलियूं खणंदा आहिनि झगड़ा थींदा आहिनि इन जे चकर में ई घणेई डॉक्टर पंहिंजी नौकरियूं हथ मां गवाए छॾंदा आहिनि छो छोजो पंहिंजे क्लिनिक जेका हूंदा आहिनि उन्हनि ते वधीक ध्यान ॾींदा आहिनि ऐं जेको अस्पताल हूंदो आहे जिते हुन ई नौकरी लॻियलु आहे उते कोन ध्यान ॾींदा आहिनि भई मां अॼ ताईं एड़े कहिड़े हिन ई शिकार कान थी आहियां पर मां जिते अस्पताल में भरती हुअसि उते ॾिसंदी हुअसि त भई माण्हू इहो भ्रष्टाचार थींदो हुओ इहे माण्हू उंगलियूं खणंदा हुआ केर न केर डॉक्टर वधीक पियो ॾिसे के डॉक्टर घटि पियो ॾिसे त मां हिन ख़ुदि हिन खां शिकार कोन थी आहियां बट लक हा पर ॾिसो वञे त इहो भ्रष्टाचार वधी रहियो आहे इहे स्वास्थ्य जे खेत्र आहिनि जिते भ्रष्टाचार वधे थो हिन करे